मुंहिंजो पंहिंजो सभिनी खां वणंदड़ सिंधी कढ़ी चांवर कढ़ी चांवर मूंखे हेतिरा पसंदि आहिनि हिननि जी कोई लिमीट ई कोन्हे मां हुन लाइ ॾाढो दीवानो आहियां छो छो त मुंहिंजी मिठिड़ी अमां जे हथ मां पंहिंजी माउ जे हथ सां ठहियल कढ़ी चांवर माना हेतिरा मां दिलि सां खाधा आहिनि जंहिंजी कोई लिमीट ई कोन्हे माना माना ॾाढो दिलि सां खाई करे ऐं हुन जो मज़ो वरितो आहे इवन सम्झो अॻियां हली करे मुंहिंजी शादी थी त मां पंहिंजी वाइफ खे पंहिंजी जेका मुंहिंजा जेका संगनी आहे उन खे चवंदो आहियां त तू मुंहिंजे मां जेहिड़ा कढ़ी चांवर न ठाहे सघंदी आहे पर अॼु बि माना हुन जो सवादु जेको आहे माना उहो दिलि ते आहे इन खां सवाइ जेका सिंधियुनि जी जी हिकिड़ी भाॼी आहे जेका बेसण जी टिकी बसरनि पई जेका माना ॾाढी दिलि सां वणंदी आहे जेका माना ए हिकदमि फस्ट क्लास रहंदी आहे हुन जो कोई मुक़ाबिलो किथे बि मां कोन ॾिठो आहे कंहिं बि सब्जीअ सां गॾु छो त उहा सब्जी ईअं आहे माना ॾाढो सुठे में सुठी सब्ज़ी आहे हुन जो दुनिया लाभ बि वरितो आहे अॻियां किनि किनि वॾनि वॾनि रैस्टोरैंट में माना बाक़ाइदा जेके थ्री स्टार रैस्टोरैंट आहिनि सूरत जा उहा पंहिंजी जेकी बसरनि पे टिकी आहे या जेके बई कढ़ी चांवर आहिनि उहे मां हुननि रैस्टोरैंट में बि ॾिठा आहिनि शादियुनि में ॾिठा आहिनि माना माना माण्हू अॼु हुननि खे पसंदि कनि था छो छो त उहे त बि लाजवाब आहिनि लाजवाब हुअण सां गॾु ऐं माना सुठियूं माना माण्हुनि खे वणनि थियूं ऐं माना हिकिड़ो हैल्दी आहिनि त ग़रीबु माण्हू पसंदि करे अॼु हुननि खे पंहिंजे शादियुनि में पसंदि कनि था ईअं चवंदा आहिनि सिंधी बिह पटाटा ॾाढा दिलि सां माण्हू खे वणंदा आहिनि ऐं माण्हू पंहिंजे शादियुनि में चङी तरह अॻियां हुननि खे ठाहे करे माण्हुनि खे पंहिंजे महिमाननि खे ख़ुशि कंदा पिया